हॅलो आरे लक्ष्मिकांत ट्रेवल एजन्सी पात्रांव आसा रे हांव समीर उलयता म्हण सांग आरे कसो आसा हय बरो आसा बरो आसा आरे म्हाका एक सांग फाटल्या दिसां तुवेन म्हाका गाडी धाडलेली पय टेंपो ट्रेवलर ती सिक्सिटीन सिटर आशिल्ली न्ही हय पूण तुज्या कडेन आता ट्वेंन्टी सिटराच्या म्हणजे वीस सिटराच्या वयर टेंपो ट्रेवलर आसा ओके ओके बरें मागीर एक काम कर म्हाका मरे वीस ति जी एक वीस सिटर म्हटल्या पूण म्हाका तो हो जाय लक्ष्मण ड्रायव्हर जाय फाटल्या दिसांन आयल्लो खूब बरो मनीस आं सारको म्हणजे तेका कांय व्यसन ना कसलें ना आनी सांगता थंय तो व्हरता म्हणजे अशें काय इशू ना म्हाका एक्चूली मरे महाराष्ट्रान वचपाक जाय आशिल्लें बरोबर आनी ना खरो बरो एकदम खूब खूब सुंदर तेजे ड्रायविंगय सुंदर आमकां सगळ्यां घरच्यांक मरे खूब लायक जाले तेजे ड्रायविंग खरें सांगतां म्हटल्यार तर मेन विशय कसो आसा की महाराष्ट्रा फुल तेका खबर आसा म्हणजे ड्रायविंग तो बरें करता म्हटल्यार तेजे कडेन महाराष्ट्राचे म्हणजे चडशें स्पोट तो जाणां हय हय ओके आमची मरे अठ्ठावीस आनी एकोणतीस तारकेर एक दोन दोन तीन दिस जावन दी अशें मेन कितें आसा देवळां जी आसा मेजर मोटी मोटी देवळां जी आसा कोल्हापूर म्हण तूं आनी अक्कलकोट म्हण अशा जाग्यार एक दोन तीन दिसांचो टूर करपाक जाय आमची आख्खी फेमिली आसा रे बरोबर सगळ्या हय तुजी एकवीस सिटर टेंपो एसी आसा मरे ती ना ह्या दिसांनी गरमी खूब आसा मरे एसी शिवाय जावपाचे ना सो एसी आनी कशी कशी सारके दर कितें तें हय तुजी किलोमिटर वायज धरचे परस भत्तो बि तेका दिता रे हय तुज्या ड्रायव्हराक हांव तेका विचार मरे तेणे सांगले ना तुका फाटल्या टायमार आमी रावलें ज्या जाग्यार तेकां रावपाक दिलां रुम तो सारको खुशाल हय बरोबर बरोबर बरोबर सो तूं म्हाका सांग तोच तोच दी मरे ड्रायव्हर आनी मेन इंर्पोटंट गाडी मातशी बरी धाड हय म्हाका खबर आसा तुजे कडेन दोन तीन गाडयो आसा एकवीस सिटराच्यो आसा पय त्यो दोन दोन म्हाका एक धाड अठ्ठावीस एकोणतीस तारकेर सो तूं घरा कडेन आमी कितें करतां आमी घरा कडेन सकाळी संक सुमार भायर सरोनी हय तेका पयली डिजल बिजल कितें आसा ते पयली घालुन रेडी करुंक सांग मागीर कितें आसा लास्ट मुवमेंटार आनीक इशू नाका सो तूं सगळें रेडी करुन दवर अठ्ठावीस तारकेर म्हाका सकाळी गाडी संक सुमार धाड हय एक्चूली कितें आसा आमी आसा सतरा जाण पूण मागीर ते सामान आनी हे आसा मरे एकवीस ती व्हडली गाडी घेतल्यार चड बरें पडटले अशें म्हाका दिसता धाडटा मरे तूं फिक्स करुं मरे बरें ओके ओके ओके बरे चल